हाँ कुछ दस दिनों के अन्दर मैंने अभी एक एक पेन ख़रीदा पेन चलने में भी काफ़ी अच्छा है और स्याही भी कम फेंक रहा है जिससे राइटिंग अच्छी लिखता है लिखाई आती है और पेन रेंडोल का पेन है काफ़ी अच्छा है और बढ़िया कम्पनी है सभी लोग पसंद करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पेन सस्ता भी है और उससे लिखाव भी अच्छा आता है और सबसे बेहतर क्वाल्टी का है बढ़िया लम्बे समय तक चलता है और स दो तीन रुपये में पेन आ जाता है और बहुत ही अच्छा पेन है इस के बारे में जितना कहूँ जितना कम है